प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के उधोग को काफ़ी तरीके से मदद करी है अगर हम बात ऑनलाइन क्लास की करें तो जैसे कोविड टाइम पे जो बच्चे विद्यालय जा के पढ़ नी पा रहे थे या जो कॉलेज जा के पढ़ नी पा रहे थे ऐसे बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन क्लास की सहायता से बहुत ज़्यादा मदद मिली है तो यूटूब वीडियोज़ के सहारे ऑनलाइन क्लासेज़ के सहारे उन को बहुत सी सहायता मिली है चाहे एडमिशन हो या पुस्तकें हों आज के समय में ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा आगे तेजी से बढ़ रहा है जिससे बच्चों को भी काफ़ी अगर शिक्षा की बात करें तो बहुत ज़्यादा सहायता उन्हें मिली है